جی میں نے اردو کتابوں میں اپنے نبی کے واقعات کو پڑھا ان کی زندگی کے بارے میں بہت مطالعہ کیا ان کے واقعات کو پڑھا انہوں نے اپنی زندگیوں میں کتنی تکلیفوں کو اٹھایا ہے اور ان کو لوگوں نے کس طریقے سے ستایا ان واقعات کو پڑھا کتابوں میں جب بھی پڑھتا تھا میرے نبی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا کوئی سائل اگر آ جائے تو وہ اسے دے دیتے تھے اور خود نہیں کھاتے تھے طائف کے میدان میں میرے نبی پر لوگوں نے پتھر برسائے اسی طریقے سے مکہ سے نکالا گیا طرح طرح کی تکلیفیں میرے نبی کو دی گئیں جس کی وجہ سے میرے نبی نے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفوں کو برداشت کیا جب بھی میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں تنہائی میں تو رونا آ جاتا ہے کہ وہ نبی جس نبی نے میرے لیے پتا نہیں اپنی زندگی میں کتنی لوگوں کے کتنے لوگوں کے دکھ برداشت کیے لوگوں کی مصیبتیں برداشت کیں آج ہم لوگ اسی نبی کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں اسی نبی کے عمل کو چھوڑے ہوئے ہیں جس نبی نے طائف کے میدان میں بھی ہمارے لیے پتھر کھائے اپنے گھر بار کو چھوڑا اپنے جس کے گھر والے نے خود جس کو اتنی تکلیفیں دی ہوں اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے میرے نبی کے سگے چچا ابو لہب جس نے آپ صلی اللہ وعلیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا اور مٹھائیاں تقسیم کرائی تھیں جب میرے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے وہی چچا جس نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا اور مٹھائی تقسیم کرائیں تھیں اسی نے میرے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف دی اور سب سے زیادہ پریشان کیا تو اس سے بڑی تکلیف دہ کیا چیز ہو سکتی ہے تو اس لیے جب بھی یہ واقعات پڑھتا ہوں تو رونے پر مجبور ہو جاتا ہوں